हैल्लो हैल्लो हां जी हां बड़ा शैल पढ़दे हैन दो कोई त्रै बच्चे जेह्के शैल नेईं पढ़दे हैन नेईं इ'यां सारे शैल पढ़दे ठीक ऐ